नमस्कार सर जी सर मैं आइसक्रीम पार्लर से बात कर रही हूँ जी सर सारे फ्लेवर हैं हमारे पास वनीला के हैं अमूल के हैं और उस में फ्लेवर भी सारे मिल जाएंगे पाइनएप्पल है स्ट्रॉबेरी है एप्पल है बनाना है ओरेंज है जो भी जिस टाइप की आइसक्रीम चाहिए वो मिल जाएगी कप में मिल जाएंगे कोन में मिल जाएंगे फैमिली पैक मिल जाएंगे और स्टिक वाली भी मिल जाएगी जो आप को चाहिए मिल जाएगी चॉकलेटी बिल्कुल मिल जाएगा सर बिल्कुल सर मिल जाएगा हमारे पास ये है अमूल की है वनीला की है ज़्यादा तो यही चलती है सर सब जगह वाडीलाल की मिलवा उपलब्ध करवा देंगे आप के लिए अगर आप को वो चाहिए तो हमारे यहाँ सब तरह की सुविधा है जिन को हो कस्टमर जो बोलते हैं हम वो अवेलेबल करवा देते हैं चॉकलेटी आइसक्रीम अगर आप दो सौ लेते हो तो वैसे तो हमारे यहाँ पचास हैं इस पर आइसक्रीम लेकिन अगर आप दो सौ लेते हो दो सौ ढाई सौ तो आप के तीस रुपये एक आइसक्रीम के लग जाएंगे कोन तो हमारे यहाँ पचपन रुपये है कोन के है बीस का तो नहीं आएगा सर पैंतीस का आएगा ही पर वो थोड़ा छोटा आएगा उस में भी सारे फ्लेवर मिल जाएंगे जो फ्लेवर आप को चाहिए हम ऐक्चूअली है ना पहले नहीं तैयार नहीं रखते हमारे पास जैसे ऑर्डर आते हैं तो हम ऑर्डर के हिसाब से ही बनवाते हैं किसी को पाँच सौ चाहिए दो सौ चाहिए चार चाहिए क्योंकि हमारे पास एक हमारा यही काम है हम शादियों और पार्टियों के हिसाब से बनवाते हैं तो हम ऑर्डर के हिसाब से ही तैयार करवाते हैं सर तो फ्रीजर में आप रखो ना दस से पन्द्रह दिन तक कोई टेंसन नहीं है मटका कुल्फ़ी बनवा देंगे अगर आप का है ऑर्डर तो पर सर सौ से कम तो फिर नहीं बैठेगा मटका कुल्फ़ी का पंचमेवा भी मिल जाएंगे लेकिन बताइए जी सर

ठीक है सर सर टोटल हो जाएगा सात हज़ार हो जाएंगे अब आप कितने एडवांस जमा कराएंगे वो आप के ऊपर है ऑनलाइन कर देना एडवांस कितने देंगे आप ठीक है सर एक मैं आप को सजेशन देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ की ये मारवाड़ी कुल्फ़ी बहुत ही फेमस है तो आप एक बार ट्राई करिए आप को बढ़ियाँ लगेगा फिर आगे आप को अच्छा लगे तो हमें बताइए कोई किसी और शादी पार्टी का ऑर्डर हो तो ठीक है सर तो फिर कब देना है आप का ऑर्डर होम डिलीवरी करवा देंगे ठीक है सर हो जाएगा ओके सर धन्यवाद